जोंहा ओरैबायदि समनि जेंना बे जेंनाखौ जोङो थाइम बाय थाइम मावलाङाबा समजों जों खारफानो रोङाबा जोंहा जेंनाया जोबा मानो होनोबा खामानि दामानि बबावबा थांनाय बबावबा फैनाय बा ओरैबायदि माबा बुस्थु लायनाय बा लाबोनाय बाहाय नों थाइमजों खारनांगोन नङाबा नोंहा जुदि थाइमजों नों खारनो हायाबा नोंहा जेंनाया बारायनानै थागोन बे जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय नोङो हारसिंयैनो खस्थ' बा माबा मोनसे खालामनांगोन अब्लासो नोंनि जेंनाखौ नों फोजोबना लानो हागोन जिसिबांनाखि नों ओरैनो थागोन नोंनि जेंनाया बारायबाय थागोन जेसेबां नाखि नों एसेबां मावगोन बा माबा मोनसेे माबा खालामगोन अब्ला नोंनि जेंनाया खमायलांगोन बिनि थाखैनो जों सानफ्रोमबो नांगौ रोखोमनि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय सम जों लोगोसे खामानि मावनाय बा एबा माबा मोनसे खालामनाय बेफोराव जोङो समजों नांगौ अब्लासो जोंनि जेंनाया थानाय नङा हायैखौबो जोङो हानाय बादि रोखोमनि खामानिखौ मावलांनांगोन